ओ जोङो अनद्ला ओंख्रिफोरखो बोरै सङो बोरै खावो बेखौ जों बुंनो नागेरदों मानो होनब्ला जों ओ दाउ बुथारो दाउखो आरो जों थावजों एवनानै मानि जोङो अनद्लाखो देयो अनद्लाखो देनानै जों सङो बिनिफ्राय आरो बेदरखो एवबाय होबाय दै होबाय

इनियाव ओमफ्राय अनखौ हरखांब्लाथाय खारै होबाय खारै होनायखौबो खारै नांनाय नाङैबो दंना खारैखौ नांजासे होबाय संबाय आरो सबाइखो जों आरो फार्स्टआव एवग्रोबाय सबाइ गथाखो एवनानै हुख्रेमबाय हुख्रेमनानै आरो उलाराव एसे खुस्रेबाय खुस्रोनानै ओमफाय बेदरफोर होयोब्ल जोङो थावजों एवस्रोबाय थावजों एवखांनानै जोङो सबाइखो होबाय दै होनानै सबाइखो होबाय संबाय खारै होबाय मोनसैयाव जोङो मोनब्लाथाय खुरनानै होबाय जाहोबाय संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होजोब्बाय दुनजिया सामब्राम होनानै जोङो सङो ओमफाय आरो लाफा मेगंफोरखो जों अबावबा आरो उम एसे गोसा गोसा लाफा मैगंफोरखौ मानि जोङो अबबा थावजों सङो अबावबा रुनानैबो सङो आरो जों इनिफाय संनानै रेबजासे जों एवो रेबजासे एवनानै मानि दै होयो गोमो जाब्ला दै होनानै जों सङो मैद्रु संब्ला जायो आरो ओंख्रि गोबाबफोरखौ माबोरै संनांगौ नाखो मानि जोङो थावजों एवो खारदै ओंख्रि सङोब्ला आरो ना गोथांजो एवखांनानै मैगांखौ होसनो मैगंखौ होसननानै जोङो सङो बानलु संख्रि होयो खारदै ओंख्रि खारदै इसे होबाय ओंख्रि गोबाबआव खारदै इसे होनानै ओमफाय इखोनो जों गोथाव मोननानै जायो आरो गासिबो खुरनानै होबायनालाय हिनजावफ्रानो संखायो खावखायो गासिबोसो मैगंखौनो ओमफाय संखां खावखां जों जायो आरो मानि खुरनानै

नै आरो मागो दमासि फैनोसै फिथाखो जोङो सिगां माइरंखो सोमो माइरंखो सोमखांनानै जोङो बोखांनानै दोनो खेरखायाव खेरखायाव बोखांनानै दोननानै जोङो उलाराव देयो उलाराव देनानै जों सालिबाय सालिनानै ओमफाय जोङो एनथाबखौ एवो आरो एनथाब फिथा गोलाव गोलाव एवो आरो जों आमफाय आरो फिथा लावदुमखो माबोरै देयो बेखोबो जों सोमग्रोबाय उलाराव देबाय देनानै दैजों नाबाय दैजों नाखांनायनि उनाव इनिफ्राय आरो सानद्रिजों सानद्रियाव नाबाय सानद्रियाव नानानै दै गुदुं फुदुंनानै आरो ओमफ्राय आसि फिथाखो माबोरै खालाम नांगौ आसि फिथाखौ मानि जोङो दैजों नानानै जों दायो आरो दानानै बे थावखौ फुदुंबाय आमफ्राय बे आसि फिथाखौ होबाय आरो थावआव इनो आसि फिथा जाहैबाय थावआव होबायनालाय जाबाय